वैसे तो मेरे सारे ही पसंदीदा मौसम हैं पर विंटर है जो सर्दी है वह सबसे ज़्यादा प्रिय है क्योंकि सर्दी के अंदर हम पूरे तन को ढकते रखते हैं और बहुत अच्छी खिली खिली कभी कभी धूप आती है तो बहुत अच्छी लगती है और वैसे बारिश का मौसम भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उस समय बरसा बारिश होती है वह बहुत रिमझिम रिमझिम पतझड़ का मौसम तो इतना अच्छा लगता है क्या बताऊँ क्योंकि उस उस समय पत्ते सारे झड़ जाते हैं नए पत्ते आते हैं और वसंत पंचमी का दिन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस दिन भी जो पत्ते होते हैं वह अच्छे अच्छे आते हैं खुशबूदार पूरा मौसम हो जाता है उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है